मैं अपने घर पर अनेकों पेय पदार्थ बना लेती हूँ जैसे कि नींबू का पानी शक्कर घोलकर या कभी नमक डालकर मैंगो जूस बना लेती हूँ पाइनेप्पल का जूस बनाती हूँ अनार का जूस अनार के दाने को निकाल कर मेंगो शेक बना लेती हूँ और भी विभिन्न पेय पदार्थ है जिनको मैं बना लेती हूँ रसना बना सकती हूँ